आङो अमाखौ आदार थोस्लाबा बायदिब्ला थास'फोरखौनो दाननानै सङो संख्रि होनानै आमफ्राय गुन्दैया एसे एरो आरो थास' संदेरोब्ला गुन्दैल' होयोब्ला अमायाबो जाया आमफ्राय गुन्दैयाबो बुरजा नाङो जायाब्लाबोथ' नोङो थोजासेबायदियै लगायनानै होनांगोन ओमफ्राय थास' होयोब्ला गुन्दैया एरो इसेयानो थोयो ओमफ्राय ओंख्रिजों लगायनाय बायदि जाबाय जानायावबो मोजां जायो बेबायदि आरो ओमफ्राय दाउफ्राबो बिदिन्सै दैबाय ग'बाय ओंखारबाय होमब्ला बे दाउसा गोरलैखौ नों आबार खालामनांगोन फुंनि बेलानि सानसुनि नोङो थिग आदारफोरखौ एफा एफा सारै सारै होबाय थानांगोन आरो देरसानदिया बे दाउनो

ओमफ्राय फानजा थावथावब्ला फानबाय जाजाथावब्ला जाबाय बिदि आरो दाउ फिनाय अमा फिनाय बेफोरो मानसिनि सायावसो नोङो मोजाङै होनो रोङोब्ला अमायाबो देरगोन मोजाङै होनो रोङोब्ला दाउआबो देरगोन होनायफ्रा थिग गैयाब्लालाय खोमोन गांसेव सेवसो जागोन देरनो रोंनाय नङा खोमोन जेंगाव सिखारो अमाया थिग मथन' आदार मोनजायाब्ला मोजाङै होनाय जायाब्ला दाउसाबो बिदिन्सै आदारा मोनजाथाराब्ला गावसिनि एरनानै जानाय एम्फौ एनलाल'ब्ला जुब्रि जुब्रि जायो देरख' हाया खुथ्रा खुथ्रि जाजोबो दाउसाफ्राबो बिदि आरो बोरमायाबो खायसे मालाय हगारसारना होयो हगारसारनानै होनाया बिदिनो माब्लाबा आथिं सिफाय हरजायो माब्लाबा बुना हरजायो ओमफ्राय नों थिग मथन' खाना लायोब्लालाय गुन्दै होनांला गांसोल' नांगौ गांसो दुरुं जायगा सोलाय सोलाय होबाय थादो मालाय गांसो जाबाय उदै बुंबाय हगारसारोब्ला खुनि जागोन लसबो जागोन सोरबाबा बुथार थारगोन सोरबाबा आथिं सिफायना हरगोन सिखारनो हाया थाबायनो हाया आदार जानो हाया नोंनि हाथुमना होनायाबो माब्लाबा सोलाबो माब्लाबा सोलाबा हाना होनायजोंबो उदै बुङा बिसोरबो गावसोर जानाय बायदि जाया बोरमाफ्राबो अनेख रोखोम रोखोम आयडियाजों फिनांगौ फेदेरनांगौ नङाब्ला जाया जानला मोनला दाउ लानो अमा लानो होनना लानायल'जोंबो जाया आबार खालामनाय रोङाब्ला जोथोन गैयाब्ला अमायाबो देरनाय नङा दाउआबो देरनाय नङा गावज्रु गावथुसो जागोन दाउब्लाबो अमाब्लाबो बिदि आरो अमा फिसा फानोब्ला अमा नायै अमा फाननायाबो सोरबाबा मालाय अमाफ्रा मोजांब्ला आराय हाजार गाहाम मोनो दुइ हाजार फन्द्रस' फन्द्रस'बा बे एखे नंथारा जाबाय आरो एसे मोजांब्ला दुइ हाजार आराय हाजार थिन हाजार बिदि थाङो बायदि मोनो फाननायाव